पहिले कि मतलब दरभंगामे सिनेमा हॉल रहए जे ततेक ततेक जे छै से एकदम अपार संख्यामे भीड़ रहय एतेक लोक मन उमङ्गमे पहिर ओढ़ि कऽ सजि धजि कऽ लोक जे छै से सिनेमा हॉलमे सिनेमा देखय लेल लोक जाय घरसँ ततेक लोक सजि धजि कऽ लोक जाय महिलासभ सभ लोकके सिनेमा देखयके जायके मोन ततेक उमङ्ग ततेक उमङ्ग ततेक खुशी ततेक खुशी हुअए की कतेक मतलब जे छै कतेक बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ जे छै से हम पहिरि ओढ़ि लू पहिर ओढ़ि कऽ हम सिनेमा हॉलमे जायब आओर जे छै से लोक जे बहुत उमङ्गमे बहुत खुशीसँ बहुत मोन लगा कऽ जाय आदमी सिनेमा घरमे

कटाबय टिकटके लेल लाइन लागय पड़ैत छलै बड्ड भीड़ रहै छलै ततेक भीड़ रहै छलै कि माने आदमीकेँ तऽ बुझाइ छलै कि मतलब ततेक मतलब भीड़ देखि कऽ तऽ बुझाय कि हम पहिने आगे टिकट लऽ लू तेना तेना होइ छलै जे टिकटे नहि मिलैत रहै कोनो कोनो कोनो दिना तऽ भऽ जाइत छलै केना केना कऽ टिकटे नहि छै आब जे पाँच रुपैआके टिकट छै तऽ पचास रुपैआ भऽ गेलै दस रुपैआके टिकट छै तऽ सए रुपैआ भऽ गेलै ततेक ततेक महंगा भऽ जाइ छलै आब तऽ ओसभ समैए नहि रहि गेलै आब तऽ सिनेमा हॉलके तऽ कोनो नामो निशान नहि रहि गेलै आब तऽ जे छै से अपना मोबाइलेपर जे छै से तरह तरहसँ सभ आदमी सिनेमा देखैए ईसभ जे छै से आओर एतेक सुन्दर मैथिलके मैथिलमे सिने मैथिल सिनेमा लगय जे लोक अपना सभपरिवार बढ़िआँसँ मोन लगा कऽ लोक जाय देखय लेल ओ पारिवारिक सिनेमासभ रहय बनैत रहय चलैत रहय आब तऽ ओहन सिनेमो नहि रहै छै आब तेहन तेहन सिनेमा रहै छै कि अकेला देखू तऽ देखू नहि तऽ ककरो सङ्गमे लऽ जाउ परिवारके लेडिज पाडिजके तऽ कोनो देखय लायक रहबो नहि करैत छै शर्मके मारे तऽ बुझायबे नहि करै छै जे की कयल जाउ नहि कयल जाउ आब ओहन छै भी नहि छै सुविधा भी नहि छै आब सभ आदमी घरहिँपर जे छै एकसँ एक व्यवस्था केने छै एकसँ एक अपना घरहिँपर जे छै मोबाइल तोबाइल छै जे भी छै कम्प्यूटर हर किछु टी भी वगैरह आब घरेपर लोक अपना रहैए देखैए आब सिनेमा हॉलके तऽ नामो निशान नहि जेना बुझै छियै कि सिनेमा हॉल छैहे नहि कि की छै कि नहि छै चलै छै कि नहि चलै छै पता नहि एना छै आओर जे छै से आदमी ओहो बहाने लोक जाइ छलय अपन दरभंगा मुजफ्फरपुर जहाँ भी कहीँ भी कोनो काजसँ गेलहुँ तऽ सिनेमा देखि कऽ देखि लैत रहय आदमी आओर कोनो काजो भऽ जाइत रहय तेहन समय रहय जे आब तऽ ओहन समय छैहे नहि